آج کل بہت سے ممالک کے اندر جو ہے اردو کا اچھا خاصا بولا جاتا ہے ہر چھیتر میں اسی طریقہ ہندوستان میں بھی بہت جاری بہت جگہ جو شہر بڑے بڑے ہیں جیسے آسام وغیرہ بنگال کیرلا وغیرہ میں اردو کی اچھا بہت خاصا بولی جاتی ہے اسی لیے کہ اردو ہر اعتبار سے جو ہے بولا جاتا ہے چونکہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ اردو ہی بولا جاتا ہے ہر چھیتر میں چونکہ اردو کا ایسا ہی ہے جو کہ آسان اردو بولا جاتا ہے چوں اور پارلیمنٹ یا کوئی بھی یہ گورمنٹ اس سے کا جو ہے دوسرا اردو کا لفظ آتا ہے اردو دوسرا لینگویج ہے اسی طریقہ سے جو ہے ہر لائن سے اردو کا ہر جگہ بہار یار بنگال یہ سب جگہ ہیں اردو کا بولا جاتا ہے چونکہ اتنے مسئلے سے جو ہے اردو میں بولنے کے اعتبار سے ہر اسکول وغیرہ میں بھی وہاں بولا جاتا ہے اور وہاں ان کی مضمون وغیرہ بھی بہت سے شاعر وغیرہ کے ہیں اور اچھا خاصے جو ہے اس میں اردو کا نظم وغیرہ جو ہے وہ اچھا بیان کیا جاتا ہے اسی لیے آپ لوگ جو ہے اردو اچھے سے ہی ہونا چاہیے علم جو ہے